में जि'यां दस्सां तु'सेंगी की जेह्की साढ़ी लाईफ जेह्ड़ी बचपन दा स्टार्ट होंदी तां ओह् मतलब जिस बंदे जेल्लै पैदा होंदा तां उसी उस बेल्लै जेल्लै माता पिता होंदे ओह् उस बेल्लै उसी पता लग्गी गेदा होंदा कि मतलब ओह् कि किस रिलिजन च किस मजहब च ओह् उस जन्म जेह्ड़ा केह् उस लैता साढ़ा कि हिंट जेह्ड़ा मजहब जेह्ड़ा बड़े सिद्ध रूपै बिच गलांदे अस कि कल्चर जेह्ड़ा थोह्ड़ा रीति रवाज़ जेह्ड़ा पराना जेह्ड़ा मजहब जेह्ड़ा दे बारै गल्ल करचै मजहब जेह्ड़ा हू'न अपना इक्क बड़ा मिट्ठा जेह्ड़ा जिसी बोल्ली सकदे अस की साढ़ा जेह्ड़ा कि इक्क खा'ल्ली धूफ बत्ती बी तुस अगर सच्चे दिलै थमां दिलै थमां बी अगर मत्था बी मत्था टेकग ते तां बी साढ़ा साढ़े देवते केह् आखदे इमानदार देवते न मेरे ओह् असेंगी साढ़ी मतलब गलती जेह्ड़ी होंदी जां मतलब किश बी होंदा ते ओह् असेंगी माफ करदे न कि साढ़े जेह्ड़ा अस बी जेह्ड़ी साढ़ा मजहब जेह्ड़ा होंदा के बाह्र जेह्ड़े बाह्र दा औंदे अगर जेह्ड़े बुद्धिस्ट बगैरा औंदे जेह्ड़े बिलकुल बी मन्ने उत्त नेईं होंदे की ओह् उंदा जेह्ड़ा लग्ग होंदा उंदे च मजहब गै साढ़े च इक्क बड़ा साढ़ा अपनी जेह्ड़ी होंदी ऐ ते भी जिसी अस आक्खदे की रीति रवाज़ की जेह्ड़ा साढ़ा ओह् अपना इक्क समाजिक जेकर समां जेह्ड़ा अस अपने इसी बोल्ली सकदे इसी मजहब गी जेह्ड़ा साढ़ा इक्क सारें कोला इक्क अलग ई समझदे अस बाह्र दे इक्क उं'दी नेईं मन्नी सकदे